पुस्तकांनी भरपूर अशें ज्ञान आसता भुरग्यांक वाचपाची एक गोडी लागता बारीक बारीक गोष्टी वाचून तांकां खुबश्यो गोष्टी समजता खुबश्यो खुबशें ज्ञान तांकां पुस्तकांच्या वाचनांतल्यान मेळटा सो पुस्तकां खूब बरीं आसा म्हाका हे खूब प्रॉडक्ट आवडटा